दिल्लीअ में नमस्कार दिल्लीअ में जे के ॿार आहिनि पंहिंजी माउ पीउ जी बिल्कुलु सेवा करण जो उन्हनि खे टाइम ई नथो मिले त बुज़ुर्ग़नि जी जेकियूं वधि बीमारियूं आहिनि जेकी थोरी घणियूं थी हुजनि उहो वधनि थियूं थी वञनि ऐं हुनजी देखभाल करण लाइ हुननि पंहिंजा नौकिर या आया जेके बि आहिनि उहा रखिया आहिनि जे के उहो हुनखे पूरी तरीक़े सां न करे पाईंदा हुननि जो देखभाल जीअं पंहिंजा ॿार करे पाईंदा आहिनि भई मम्मी तव्हांखे छा आहे कहिड़ी तकलीफ़ आहे खासी आहे दमो आहे या को शुगर आहे ब्लड प्रेशर हाई आहे जे की ॿार पंहिंजी देखभाल कंदा उहा नौकिरु न करे पाईंदा छो कि कंहिंजा ॿार इंग्लैड वियल आहिनि कंहिंजा अमरीका वियल आहिनि हिते माउ पीउ अकेला वेठा आहिनि उहा परेशानु लॻियल पिया आहिनि भई कीअं असांजी सुरक्षा कीअं थींदी सुरक्षा बि हुनजी नाहे अॼुकल्ह बुज़ुर्गनि जी वैसे ई माण्हू मर्डर था करे वञनि घर वेठे भई ॾिसूं था बुज़ुर्गु अकेला आहिनि बुजुर्गनि जे अंदरि हेॾी हिम्मत नाहे कि हुआ बदमाशियुनि जो मुक़ाबिलो करे पाइनि इनकरे बुज़ुर्गु बिल्कुलु असहाय अससहाय थी विया आहिनि कि भई अकेला पंहिंजी विया आहिनि कि हू कीअं करनि पंहिंजी अॻिते ज़िंदगी कीअं विया विया आहिनि त इनकरे ॾाढियूं परेशानियूं आहिनि बुज़ुर्गनि जे लाइ बुज़ुर्गु पंहिंजी परेशानियूं ॾाढी वधी वेयूं आहिनि इनकरे ॿारनि खे पंहिंजे माउ पीउ जो पूरो ख़्यालु करिणो खपे जंहिं माउ पीउ असांखे पैदा कयो आहे अगरि ॿार हुननि जो ख़्यालु नथा करे पाइनि त धिक्कार आहे असांजे जीवन ते कि असां माउ पीउ जंहिं असांखे पालियो वॾो कयो पढ़ायो लिखायो वॾो कयो उहे अगरि माउ पीउ जी सेवा नथा करे पाइनि त उहा ॿार ॿार आहिनि छो कि हू अॻिते नथा सोचनि कि असांजा ॿार बि इहे ई ॾिसंदा इयो ई सिखंदा इहो ई चवंदा कि भई असांजा जॾहिं माउ पीउ पंहिंजो पंहिंजे माउ पीउ जी सेवा नथा करनि त असां छो माउ पीउ जी सेवा कयूं पहिले जी टाइम जी ॿीं ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह जे को टाइम अचे थो उहा ॾाढो बुरो टाइम थो अचे कि जे के छोकिरा छोकिरी इन्हनि खे पंहिंजे ससु सोरनि जी सेवा या पंहिंजे माउ पीउ जी सेवा करण जो टाइम ई नथो मिले हिन करे ॿारनि खे ॾाढो सोचिणो समुझणो खपे भॻवान खां पहिले बि माउ पीउ आहिनि जंहिंजी सेवा असांखे करिणी पवंदी बिल्कुलु ढंग सां इज्जत सां जीअं बि आहे माउ पीउ खे पंहिंजो वीचारनि खे पूरो ध्यानु ॾियो जीअं गुरुनि जी सेवा कंदा आहियो उहो माउ पीउ जी सेवा कयो मां सभिनी पूरे यंग छोकिरनि सां यंग छोकिरिनि खे इहो ई रिक्नवेस्ट कंदुमि कि पंहिंजी माउ पीउ जी सेवा कयो धन्यवादु जय झूलेलाल साईं